आज आज कल बड़े फोन से बहुत सुविधाएँ हैं बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं और बहुत कहते हैं पा मम्मी पापा से बहुत ज़रूरी है मम्मी पापा बड़ा फोन की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है कहीं जाना है कहीं गए सही सही जहाँ जाना आना है तो सब पर सुविधाएँ बहुत बढ़िया है और उसमें जैसे बच्चे हैं आनलाएन करते हैं आनलाएन कर सकते हैं मँगा सकते हैं और ला सकते हैं सब करते हैं और उसमें ज ज जो कुछ करना है दूर दूर जाना है वहाँ चले जाओ वहाँ से लौट आप रास्ते भर देखना है और सबका बच्चे को समझाना है और किसी से बात करना है और ऑनलाइन पर मतलब इस्मार्ट फोन नहीं देखना है तो वह हमका देख ले उसको हम देख लें बात कर लें बात कर लें उसके बाद बहुत सुविधाएँ हैं फोन पर और बच्चे हैं तो क्या कहते है ऊका लेंटेट पर पढ़ते हैं कोई फ़ोन पर पढ़ते हैं कोई बच्चे फोन पर कपड़ा मँगाते हैं और बात करते हैं और रास्ता देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ आना है एयर दूर दूर की सुविधाएँ हैं वह सब फोन पर मिल जाती हैं और सब ह हरि हर चीज़ की सुविधाएँ हैं हर चीज़ की सुविधाएँ हैं फोन पर जहाँ मतलब कुछ कोई चीज़ भी है और कोई चीज़ मँगाना है तो मँगा सकते हैं और जा सकते हैं आ सकते हैं बात कर सकते हो और उनका चेहरा भी देख सकते हो तुम उनका देख सकते हो चेहरा तुम्हारा वह देख सकते हैं बाकी बहुत सुविधाएँ हैं और खाना है न बना पाती हो उस पर देख लो क्या बनता है कैसे बनता है हर चीज़ बा फोन पर देख करके बना सकती हो कोई चीज़ तुमको मालुम नहीं है उसी को देख करके बना सकती हो कोई तन कर सुविधाएं हैं फोनय पर जो सिलई है सिलई फोन पर देख करके सिलई कर सकते हो कैसा काटा जाता है कपड़ा कैसा सिला जाता है कौन डिजाइन बनाई जाती है उसको फोन पर देख सकते हो हर चीज़ की सुविधाएँ फोन पर चाहे जो कुछ मतलब चाहे जो सुविधाएँ हैं सब सुविधाएँ फोन पर बढ़िया लगती है अच्छा लगता है और बाकी खाना हर तरीके से चाहे जौने तरीके के खाना बनाने चाहती हो फोन पर देख करके बना लो बन जाए बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बन बना सकती है बाकी कपड़ा ऑनलाइन से मँगवा सकती हो तो देख करके फ़ोन कर सकती हो फोन पर कपड़ा मँगवा सकती हो जा सकता है आ सकता है बात भी कर लो ट्रेन पर जाती हो देख सके रास्ता देख लो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है टाइम भी देख सकती हो कितनी दूरियां है कितनी दूरी पहुँच गए हैं यह सब सुविधाएँ बढ़िया है अच्छी है देख सकते हो बहुत सुविधाएँ बढ़िया हैं फोन पर कहन

रोटी बना सकती हो देख कर चावल बना सकती हो देख कर और सब्जी बना सकती हो कौन मसाला परी कौन नहीं परी चाहे हर तरीके से ने फोन बढ़िया सब कुछ हो सकता है देख करके सब कर सकते हैं